जबलपुर में खेल क्षेत्र के विकलांग लोगों कि मदद करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है यहाँ विविध खेल क्षेत्रों में विकलांगों के लिए विशेष सुविधाएँ उपलब्ध होती हैं जिसका उनका योगदान और भागेदारी बढ़ती है विकलांग खिलाड़ियों को सम्भालने के लिए खेल स्थलों में उनके लिए सहज पहुँच और उपकरण प्रदान किए जाते हैं साथ ही उन्हें तकिए और अन्य अवसर सामग्री भी उपलब्ध होती है विकलांगों को प्रशिक्षण और उच्च स्तर की तैयारी के लिए भी विशेष कार्यक्रम और कोचिंग दी जाती है यह सभी कार्यक्रम उन्हें मनोबल और स्वाभिमान महसूस करने में मदद करते हैं और उनको समाज में स्थापित करने में सहायक होते हैं इस प्रकार जबलपुर के के क्षेत्र में विकास के लिए संवेदनात्मक उपाय के माध्यम से इन्हें समाज में पूरी तरह से शामिल करने का प्रयास किया जाए किया जाता है